گرل مشین كے بے پناہ فائدے ہیں پہلے ہیمر یا بڑا ہتھوڑا استعمال كیا جاتا تھا چھت یا دیوار یا دیگر چیزیں توڑنے كے لیے اور اِس میں كافی وقت جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ محنت بہت زیادہ لگتی تھی لیكن جب سے ہیمر كا ایجاد ہُوا ہے اور ہیمر كا استعمال شروع ہُوا ہے بلڈنگس بڑی سی بڑی بلڈنگ گرانے كے لیے یا دیوار گرانے كے لیے یا چھت وغیرہ تو اُس میں وقت یہ اُس كا فائدہ یہ ہے كہ اُس میں وقت بہت بچتا ہے اور بڑی آسانی سے جتنا ہم توڑنا چاہتے ہیں اتنا ہم بہت آسانی سے توڑ لیتے ہیں اور اُس میں نقصان نہیں ہوتا اور ہیمر یا بڑے ہتھوڑے سے جتنا ہم توڑنا چاہتے تھے اُس سے كہیں زیادہ ٹوٹتا تھا اُس میں نقصان بہت زیادہ ہوتا تھا تو اِس طور پہ اگر دیكھا جائے تو ہیمر كی بے پناہ فائدے ہیں كم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ كام كر لیتے ہیں